کووڈ نائنٹین میں سب سے زیادہ سیاحت یعنی ٹورزم کو بہت زیادہ نقصان ہُوا تھا جو بھی لوگ ایسی جگہ نوکری کرتے ہیں وہ لوگ پوری طرح بے روزگار تھے اِس سے ہماری گورنمینٹ کو بہت زیادہ نقصان ہُوا تھا کیونکہ گورنمینٹ کو بے روزگار لوگوں کو گھر چلانے کے لئے کم سے کم آدھی تنخواہ دیا جا رہا تھا ورنہ لوگ بھوکے ہی مر جاتے تھے پوری دُنیا میں کووڈ نائٹین نائنٹین سے سیاحت کو ڈالر نو سو دس بلین کا نقصان دو ہزار بیس میں ہُوا تھا اور سو سے ایک سو بیس ملین نوکری کرنے والوں کی نوکری خطرے میں تھی